हम अहाँके की बताबू एक दिन हम दौड़ैत रही समझली ओ दिन जे दौड़ैत रहियै ने तऽ दौड़ते दौड़ते कि भेल कि हम अऽ गिर पड़ि गेलियै गिर गेली तऽ फेर गिर गेलियै तऽ चोट लागि गेलय पयरमे समझलियै चोटके अनुभव भेल हमरा लेकिन आब हम कि करी ओकरा हमे पहिले देखलियै फेन रोकलियै समझलियै पानि पिलियै तकर बाद देखय छी जूता निकालिके देखय छी एकदम पूरा लागैय मतलब लाल लाल भए गेलय हन उहाँपर मतलब पयरमे नीचासँ अँगूठा लङ्गसँ समझली अँगूठामे बहुत जोरसँ हमरा चोट लागि गेल ठीकसँ हम फेन देखय छी तऽ पूरा लाल लाल असहनीय दर्द भए रहल छै समझलियै बहुत ही असहनीय दर्द भए हमे सोचिययै की भए गेलय लागय हइ टुटि आर नहि ने गेल हमर अँगुली तऽ आब हम की करियै की करियै हम देखैत सोचलियै फेर कि एना घर तऽ आब हम केना जायब कोइ हेबो नइ करय जाइके तऽ पड़तै तहन फेर सोचलियै चलू धीरे धीरे केनाहितो बढ़य छी जब घर चलय लागलियै ने तऽ आओर दर्द चालू भऽ गेल लेकिन की करू जाइके तऽ घर रहबे करय तऽ केनाहितो केनाहितो करिके से हमे आर चललियै निकललियै उहाँसँ तकर बाद देखली कि घरपर हम पहुँचली तब देखली कि मतलब एकदम पयर आओर फुलि गेल समझलियै पयर फुलि गेल तऽ आब हम की करी देखली गेली गरम पानि करली गरम पानि करिके ओइमे नमक रखली कनि आब एगो सुती कपड़ासँ से ओकरा भीड़ाके पयरमे लपटाय देलियै ओकरा मतलब सहलेलियै अहाँ समझलियै समझे सहलेलियै तकर बाद तइयो ने दर्द आराम भऽ रहल छै आब करियै तऽ करियै की फिर सोचलियै कि मलहम लगाकऽ देख लै छियै तऽ घरमे रहय एगो ओमनी जेल मूव नाम छै हुनका बहुत ही अच्छा जेल छै उ लगेलियै ने तब लगेलाके बाद कनि देर आराम तऽ देलक लेकिन फेरसँ दर्द चालू भए गेल आब हमरा तऽ मोनमे शक बैठि गेल कहीं टुटि नहि ने गेल हमर पयर आब हम की करियै की करियै मम्मियोके हम नहि बता सकलियै हन मम्मी गोस्साइत तऽ आब हम की करली कि हम अपन दोस्तके बुलयली आओर कहली कि दोस्त जे देखही एना एना भए गेलौ हमरा साथ दोस्त बोललकै अच्छा चलू ठीक होयत चलू अपना आरके चलय छियै हॉस्पिटलपर गेली तऽ उहाँपर हम जाँच करबेली तब पता चलल कि से माँसपर माँस चढ़ि गेल हन समझलियै माँसपर माँस चढ़ि गेल हन तब ओकर ठीक केना होत तऽ गेली डॉक्टर लग तऽ डॉक्टर पहिले तऽ रुइसँ ओकरा एगो पता नहि की रहय मतलब रुइसँ ओकरा साफ करलकै आओर जोरसँ पकड़िके हइ ने घीच देलक आब उहाँसँ हमर पयर एते सही भए गेल रहय ने जे पुछू नहि अहाँ बस